جی ہاں میں نے ایک بار اسکول کی طرف سے میراتھن ریس میں حصہ لیا تھا شوق شوق میں نام لکھوا دیا تھا لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے پھر میں نے باقاعدہ تیاری شروع کی روز صبح جلدی اٹھ کر دوڑنے گیا شروع کے دن بہت مشکل لگے سانس پھولتا تھا لیکن آہستہ آہستہ جس میں عادت ڈالنے لگا دوستوں کے ساتھ مل کر دوڑنے سے مزہ بھی آیا ہم روز شام کو بھی ہلکی پھلکی ورزش کرتے تھے کھانے پینے کا خاص دھیان رکھا فاسٹ فوڈ کم کر دیا زیادہ پانی پینے لگا اور نیند پوری لینے لگا دوڑنے دوڑ کے دن تھوڑا نروس تھا لیکن پرجوش بھی ریس شروع ہوتے ہی سب بہت تیز بھاگنے لگے میں نے اپنا پیش آہستہ رکھا تاکہ آخر تک دوڑ سکوں درمیان میں تھکن ہوئی لیکن میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا دوستوں کی آوازیں سن کر مزید ہمت ملی میں نے آہستہ آہستہ اپنی رفتار بڑھائی جب فنش لائن قریب آئی تو خوشی کی لہر دوڑ گئی میں نے آخر تک دوڑ مکمل کی یہی میری کامیابی تھی یہ میرے لیے ایک زبردست تجربہ تھا جس سے خود پر بھروسہ بڑھا اور ڈر کے آگے جیت بھی تھا اور میں نے مجھے سیکھنے کا موقع بھی ملا اور میں نے دوستوں کو بھی سکھایا